मजदूर जे छै देहातमे बहुत मजदूरी कम छै कियाकि यहाँ जे छै डेढ सए रुपआ दू सए रुपआ दै छै आर एक पेट भोजन दै छै फेर उ जे छै कि भरि दिन कामो करै छै आओर पैसो सही समयपर नहि दै छै ओकरा कियाकि आइ काम कयलियै तऽ आब कहि दै छै दस दिनका बाद आबू आओर शहरमे जे छै कि वहां जे छै कि चारि सए रुपआ देलकै आओर सुबह गेलै शाममे घर आबि जाइ छै काम करिके तऽ पैसो मिल जाइ छै ओकर घर परिवार भी अच्छासँ चलै छै कियाकि देहातमे जे छै जेन्सके जे छै ओकरा दै छै अढ़ाइ सए रुपआ खाना दै छै लेडिजके डेढ़ सए रुपआ दै छै खाना दै छै एकरासँ की हुवै जाइवला छै मजदूर सबके तऽ एकरासँ अच्छा जे छै शहरे लोग सोचै छै शहरे जाइए कुछो काम करियै झाड़ूये पोछा करियै तऽ ओकरामे जे छै देलकै तीन सए रुपआ देलकै लेडिजके खाना पीना भी दै छै तऽ वहां काम चलि जाइ छै लेकिन देहातमे तऽ नहि चलै छै उ सब यहाँ तऽ कहै छै कि ने मजदूर छै तऽ मजदूरी करै छै जे ओकरासँ परिवारो बढ़िआँसँ नहि चलै छै